अ मा खबर ए माब्ला ए खैथासोआव बेबा तिनथासोआवबो जागोन ना गारिया थारमाने दायो बाहेराव दंहैयोलै दा खैथासोआव मोनफैयो दा मोनफैब्लासो खबर हरनो हासिगोन दा खनसे ओरैनो गेजेराव खबर लाफावदो ना ओमफ्राय खै कुइन्टेलसो जागोन ओरैनो दस कुइन्टेल ना लांनायाव अबाव एकथाबारि ना कारुपेथि अ जागोन्दां होमब्लालाय

भाराखौनोथ'लै दा गुबुनफ्रा जेनेकुवा लायो बिदिनो मिलायनानै होदो

दा बारा बुंब्लाबो गाज्रि मोनलायगोन ना दे जागोन दे बे एखे रेटावनो मालायफोर जेनेकुवा लायो इदि होब्लानो जागोन

बुस्थुखौ लांग्रोना हैनोसै नङा होमब्ला उनाव